हमारे यहाँ जैसे धर्म है हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म और बौद्ध जैसे जैन सिख इसाई सब है जैसे हिंदू धर्म में तो जैसे त्योहार जैसे मुख्य जैसे त्योहार है रक्षाबंधन व अच्छी तरीके से भाइयों बहनों का त्योहार है मनाया जाता है और मुस्लिम धर्म में जैसे हिंदू धर्म जैसे हो होली और दीपावली और नाग पंचमी और